ان دنوں بچے بہت سارے نئے نئے گیم کھیلتے ہیں جیسے ٹکٹ ٹو رائٹ اس کے ایک بورڈ گیمنگ جس میں کھلاری ٹرین کے راستوں کو مکمّل کرتے ہیں اس کے علاوہ کیپچر دا فلیگ ایک آؤٹ ڈور گیم جس میں دو ٹیم ایک دوسرے کے جھنڈے کو پکڑنے کی کوشش کرتیں ہیں اس طرح سے ایک گیم ٹیگ ایک روایتی آؤٹ ڈور گیم جس میں ایک کھلاڑی باقی کھلاڑیوں کو چھونے کی کوشس کرتا ہے بّچے مختلف قسم کی گیمس کھیلتے ہیں جو ان کے دلچسپیوں اور پسندیدگیوں کے مطابق ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی ترقّی کے ساتھ گیمس میں بہت زیادہ تخلیقی اور متنوع ہو گیے ہیں جو بچوں کو تفریح فراہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو سیکھنے کی صلاحیتوں کو بھی بہتر بناتے ہیں